جی ہاں میں نے ایک بار اسکول کے سائنس پر پروجیکٹ میں پہلا عنوان جیتا تھا یہ میرے لیے ایک بہت فخر کی بات تھی کیونکہ میں نے خود محنت سے ماڈل تیار کیا میرے والدین نے میری بہت تعریف کی اور دوستوں نے بھی داد دی اس کا کامیابی نے مجھے اعتماد دیا کہ میں کچھ خاص کر سکتا ہوں میرے والدہ میری تخلیقی صلاحیتوں پر ہمیشہ خوش ہوتی ہیں میرے استاد بھی اکثر میری مہارتوں کی تعریف کرتے ہیں میری دوست مجھے محنتی اور لگن والے طالبہ طالب علم سمجھتے ہیں میں اکثر دوسروں کی مدد کرتا ہوں تو جو جو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے میں اپنی کسی دوست سے کوئی دشمنی نہیں رکھتی میرے دوست بہت اچھے ہیں اور میرے استاد بھی بہت اچھے ہیں اسی لیے آج میں اس مقام پہ ہوں